सुभाणे राखी आहे ऐं सभई धीअरूं ऐं नयाणियूं घर ईंदियूं त हुननि लाइ सत तांब ठाहिणा आहिनि

त असी हुन खे सभु ॿुधाईंदासीं ऐं उहे असांखे गैस जी बुकिंग जी बि जानकारी ॾींदो ऐं पर ॿुधाईंदो की असांजो गैस कॾहिं पहुचंदो